बिहार में मेरे घर के बगल में सिमरिया है गंगा नदी उसके बाद ए घर के बगल में घर पौनी आ जाता है गंगा आ जाते हैं इसके बाद घर डूब जाता है गाय माल सब डूब जाता है खेती पराव सब डूब जाता है ई पानी पीने का लायक होता है उसके बाद में गंगान पानी गंगा जल पूजा में काम देता है सिंचाई में भी काम देता है खाना म भी काम देता है उसके बाद में गाय भी गाय भैंस को पानी पीने नहिए न देता है काम उसका बाद जैसे सड़क बनता है सड़क सड़क पर भी पानी पड़ता है उसमें भी कम देते हैं उसके बाद में गंगा नदी आते हैं तो पूरा डूबा के जाते हैं उ उसका बाद इस गंगा पानी सूखते हैं ज़मीन विसकित हो जाता है फसल अच्छा से हो जाता है गंगा पानी से ओ और पानी आता है ग्राम और सब डूब जाता है घर डूब जाता है उसके बाद गंगा पानी फ़िर जाते हैं तो फ़िर पानी ज़्यादा से ज़्यादा घट जाते हैं ज्यों ज्यों खद्धा उद्दा होते हैं कुहों तालाब होता है पानी भर जाता है फ़िर कूट पानी पीने कक लायक है पूजा में भी देते हैं फ़िर गाय गाय भैंस को पानी पीने में फ़िर कपड़ा धोने में भी उसके बाद गंगा सिमरिया घाट जाइए आप फूब सिमरिया में और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मिलेंगे आप लोग को फ़िर घर से बगरे में है सिमरिया फ़िर घर के बगल में है एगो गाँव वहाँ पहले गंगा आते हैं वहाँ प